मैं ईकॉम एक्सप्रेस कूरियर सर्विस में काम करता हूँ मेरी कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है इस कंपनी में कोरियर का काम हे कोई भी सामान ऑनलाइन आता है उसको डिलीवर्ड करने का काम रहता है मेरा और इस कंपनी में आने वाला समय मेरा बहुत ही अच्छा है मैं इस कंपनी में थोड़े दिन बाद मेरा सुपरवाइजर का चांस है इस कंपनी में सुपरवाइजर बन जाऊँगा उसके बाद मुझे केवल ऑफिस का ही काम देखना है और कुछ भी नहीं करना है इस कंपनी में हमारा लेवल जैसा हम काम करेंगे ऐसा हमारा लेवल बढ़ता जाएगा और हमारी सैलरी भी उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी हमारी कंपनी में किसी के भी प्रकार का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है हम बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करते हैं हमने कोई यूँ भी नहीं बोलता है कि आप का टारगेट क्या है हमारे कंपनी में टारगेट किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाता है हम हमारे हिसाब से काम करते हैं जो भी कुछ होता है हम हमारे हिसाब से ही देखते हैं हमारे ऑफिस में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है हमारी मेरे साथ पाँच से सात लड़के काम करते हैं जो हम हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं हम व्यावहारिक तरीके से भी हमारी कंपनी में अच्छी तरीके से लोग रहते हैं